जी सर प्रणाम सर हूँ अहाँ नर्सरी नर्सरी बला बाजैत छियै जी जी सुधे नर्सरी जी अहाँ बहुत ही की कहै छै ओ जे होइया ओ ओकर पत्ता ई नहि होयतै शमी शमी परासके पत्ता राखैत धुर पेड़ राखैत छियै अच्छा ओ शमी प्रास कऽ जे ओ पत्ता पेड़ लगेने रहियै ओ पेड़ तऽ ठण्ढक जादा पड़लै तऽ ओ पेड़ खराब भऽ गेलै ओहि हम ई बुझऽ चाहैत छी जे ओहि पेड़मे अगर हम ठण्ढके टेममे ओकरा कोन प्रतिक्रिआ करबै ओहि पेड़ कऽ तऽ या ओकर रख रखाव कऽ लेल ओकरा हम केना बचा सकैत छियै अगर ठण्ढ कऽ मौसममे जादा ठण्ढ पड़तै तऽ

जी मने ई कुहासाके जे मौसम एलै ताहिमे ओ गाछ बिलकुल सुखि गेलै तऽ कुहासासँ ओकरा बचाव कऽ लेल धूप जगह पर लगेबै सहए ने सर जी जी

जी सर समझि गेलियै

हूँ सर अपना सब अपना सबके इलाकामे सर शनि गाछ होइ छै हँ ओकरा ओ ओकरा ओतेक देख रेखक काज नहि छै लेकिन ओ शमी प्रास कऽ जे गाछ छै शमी गाछ ओ ओ जे लगेने रहियै ओ ठण्ढ एलै ने गाछ बड़ सुन्दर रहै लेकिन ठण्ढ कऽ मौसम जे एलै तऽ ओ बिलकुल खराब भऽ गेल निर्धारित नहि ने छै मौसम की जेना एहिबेर बारिश नहि भेलै हँ बारिश कऽ टाइम छलै तऽ बारिश नहि भेलै तेना ठण्ढ कऽ टाइममे कोनो साल कम ठण्ढ पड़ैत छै कोनो साल जादा पड़ि जाइत छै तऽ ओ जादा ठण्ढमे देखलियै जे ओ खराब भऽ गेलै तैँ पुछलहुँ जे अगर हम ओ गाछ लगाबैत छी तऽ ओकर देखभाल कोन रूपमे करबै ठीक छै तऽ हूँ ठीक ठीक छै ठीक छै